सतावीह मार्च उणिवीह सौ असीं हिकु मे उणिवीह सौ पंजाहु वीह सैप्टैंबर ॿ हज़ार वीह पंज जुलाई उणिवीह सौ सठ टे जुलाई उणिवीह सौ सठ